आतांची आमची जी जीण आसा ती खूब फास्ट जालेली आसा सिटीज ज्यो आसा आमच्यो त्यो एकदम मॅट्रो सिटीज जाल्ल्यो आसा ताका लागून सगळेंच फास्ट वचत चल्लां ताका लागून आमचें जेवणय जें आसा तें एकदम फास्ट फूड जायत चल्लां आनी तेंच फूड आमी जंक फूड म्हणून वळखतात हें जें जंक फूड आसा तें आमचे भलायकेक खूब वेगळ्या तरेन इफेक्ट करता तें आमची भलायकी हें जें जंक फूड जें आसा तें आमची भलायकी इबाडटा हें जंक फूड जें आसा तें आमी पूर्णपणी बंद करपा खावपाचें बंद करपाची गरज आसा जर तुमी जंक फूड समज खाल्लेंच जाल्यार नियमीत प्रमाण नियमीतपणी एक्सर्सायज करपाची गरज आसा ह्या जंक फूडाक लागून आतांचीं जी नवीं नवीं दुयेंसां जीं तयार जाल्यांत म्हणजे हाय कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर किवा हार्टा संबंदीं जीं दुयेंसां जी आसात तीं तयार जावपाक लागल्यांत आनी हीं दुयेंसां जर तूं था थांबयतलो किवा पयस करतलो जाल्यार एक्सर्सायज किवा खेळ खेळप हाच्या व्यक्तीरीक्त आनी कांय उपायच ना हो खेळ खेळप किवा एक्सर्सायज करप हो एकमात्र उपाय ह्या सगळ्या दुयेंसांक पयस घालोवपाक लागून